खुले पानी में तैरते समय हाँ हो गया सुरक्षित रहने के लिए आदमी को यह सोचना चाहिए कि पानी कैसा है पानी गन्दा हो सकता है पानी स्वच्छ भी हो सकता है तो गन्दे पानी में तैरने के लिए ख़ास करके नाक को मुँह को बंद करके तब थोड़ी दूर यदि हो तो उसमें तैरना चाहिए बड़े तलाबों आदि में तैरने से वहाँ बड़े तालाब में तालाब का पानी शांत होता है तो शांत जल में तैरना थोड़ा कठिन काम है और जो वहाँ जो फिसलन वाली चट्टानें हैं वहाँ पर पैर रखने के लिए जब गहरे पानी में जाते समय प्रयास करना चाहिए कि हम संभल करके पैर पैर को रखें जिसे हम हमारा पैर ना फिसल सके शरीर के शरीर के ही चोंट से ग्रसित हो जाएगा तो एक तीसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है सवाल जैसे तेज़ प्रवाह अगर है तो कौन सी बाधाएं आती है इस पर यह ध्यान देने की आवश्कता है कि सवाल में तैराक यदि फंस जाएगा तो वह डूब करके मर भी सकता है इसलिए चट्टानें वाले भागों में यदि हम एकाएक कूदते हैं तो कूद करके किसी तालाब में चलो उसते हैं उपर से छपकी लगाते हैं कहीं चट्टान के भाग भाग शरीर के अंग में सट गए तो माथा फट सकता है शरीर भी क्षतिग्रस्त हो सकता है इसलिए तैरते समय वहाँ कोई भी अपना नहीं होता है केवल आपनी बुद्धी अपनी होती है केवल ज्ञान अपना होता है केवल सवधानी अपनी होती है और इस तरह से सदा ही सावधान रह करके हम अपने जीवन को अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं इसके बाद हम और भी कई प्रकार के तरीक़े हैं हर तरह से सुरक्षित रहने चाहिए यदि गंदे पानी में तैरने के लिए हम यदी आते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर शरीर के लिए एक प्रकार का कोभर बड़ी कोभर की ज़रूरत है बड़ी कोभर के द्वारा हम गंदे पानी में भी तैराकी कर सकते हैं लेकिन ज ज यदि पानी स्वच्छ है तो खुले में भी हम तैर सकते हैं इस प्रकार से तैरना और शरीर के लिए लाभदायक है अन्यतः ग़ैर सावधानी से शरीर क्षतिग्रस्त हो सकता है इसलिए सवधानी पूर्वक तैर तने की ज़रूरत है